बिहारमे स्वास्थ्य सेवाके स्थिति बहुत विकट अछि एहिठमाक अस्पताल अगर कोनो क्लीनिकके बात करबै तऽ अहाँके इलाजमे अहाँ संतुष्ट नहि भऽ पेबै साफ़ सफाई भी कोनो स्तर तक नीक स्तरक नहि अछि चाहे सरकारी हुए या प्राइवेट हुए अहाँके बिहारके स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आओत